जय झूलेलाल जीअं असां वटि समय या सामान जी कॾहिं कॾहिं घटि थी वेंदी आहे या कोई सामान न पियो हूंदो आहे त मां ज़्यादातर छा कंदी आहियां फटाफट दालि त घर में हूंदी आहे त दालि चांवर ठाहे वठंदी आहियां और असांजे घर में ज़्यादातर पटाटा बसरि आलू इहे सभु त पिया ई हूंदा आहिनि त मां झटि में झटि कॾहिं कॾहिं तरियल आलू ठाहे वठंदी आहियां कॾहिं कॾहिं समय जी बि कमी हूंदी आहे सामान सां गॾु गॾु समय जी बि कमी हूंदी आ किथे वञिणो आहे असांखे अर्जेंट में त मां ज़्यादातर इअं ई कंदी आहियां मां दालि चांवर ठाहे वठंदी आहियां हिकड़ी सीटी लॻवाइणी हूंदी आहे दालि चांवर त झटि में ठही वेंदा आहिनि तरियल आलू ठाहे वठंदी आहियां न सम्झ में इंदो आहे त हिकिड़ो बसरि टमाटो कटे करे चिथे करे हुनजी चटणी ठाहे वठंदी आहियां हुनमें मसाला बि वधीक कोन पवंदा आहिनि बसि लूणु और हैड विझो ऐं झटि में ठही वेंदी आहे टमाटन जी चटणी वग़ैरह उहे ठाहे वठंदी आहियां न समझ ईंदो आहे कॾहिं कॾहिं त बसरि में आलू बि ठाहे वठंदी आहियां घणेई माण्हू पसंदि कंदा आहिनि की जीरे में आलू ठाहियो हिकड़े सीटी लॻाओ जीरो विझो टमाटो विझो जीरे में आलू ठाहे वठंदाऊं बसरि टमाटा ऐं आलू इहे त असांजे घर में सभिनि जे घर में ज़्यादातर पिया ई हूंदा आहिनि त ज़्यादातर मां कोशिश कंदी आहियां कि मां बसरि आलू या टमाटन जी चटणी ठाहे वठंदी आहियां या धाड़न जी चटणी वगैरा ठाहे करे करे वठंदी आहियां या वरी कॾहिं हूंदो त कॾहिं कॾहिं बेसण बि आहे लेकिन कॾहिं कड़ी ठाहीणी त हुन में मसालन जी ज़्यादा टाइम लॻंदो आहे उनखे भुञिणो पवंदो आहे हिन करे मां कोशिश कंदी आहियां कि ज़्यादा खां ज़्यादा मां आलू या वरी दाल चांवर ठाहे वठंदी आहियां जय झूलेलाल